हैलो नमस्ते सर सर मैं गगन बात कर रहा हूँ क्या मेरी बात ओला में बात हो रही है जी मुझे आपकी ओला कम्पनी से एक कैब बुक करनी है सर मुझे मेरे घर से और हरिद्वार तक मेरे परिवार वालों के साथ जाना है तो मुझे आपके छोटी नैनो कार है वो बुक करनी है मुझे सर हरिद्वार सुबह पाँच बजे निकलना है तो मैं आपको मेरा घर का पता बता रहा हूँ मेरा घर का पता है वैशाली नगर मकान नंबर बत्तीस जोधपुर और मुझे वहाँ पर सोलह अक्टूबर को जाना है तो सोलह अक्टूबर को सुबह पाँच बजे आप मेरे जोधपुर शहर के वैशाली नगर कस्बे में मकान नंबर बत्तीस पे आ जाइए ताकि मुझे यहाँ से जाने में कोई परेशानी नहीं हो और वेट नहीं करना पड़े आपके कैब का मुझे आपकी एक छोटी कैब चाहिए जिसमें हम चार व्यक्ति आसानी से यात्रा कर सकें और सर आप समय का विशेष ध्यान रखना समय सत्रह अक्टूबर सुबह पाँच बजे ही है इससे लेट मत होना मेरा घर वैशाली नगर में है आपको दोबारा भी कन्फर्म करा दे रहा हूँ मकान नंबर बत्तीस